रियासी दी गल्ल करचै ते रियासी बिच गड्डियें दे बारै बिच गड्डियां इत्थै ऑटो बी हैन ते बस्सां न मेटाडोरां न जां इत्थै मतलब मेटाडोरां बी हैन ते जेह्ड़े लोकल न जेह्ड़े ओह् मेटाडोरा पर आई जाई सकदे न ते बस्सै बिच औंदे न जेह्ड़ी बाहरा जात्तरा औंदी ऐ ओह्बी कैह्दे बिच औंदी ऐ ते ओह्बी बस्सें बिच औंदी ऐ ते इत्थै जेह्ड़े बच्चे न स्कूल जंदे न ओह्बी बस्सें बिच मेटाडोरे बिच औंदे न ते जादातर जि'नें बच्चें मतलब कुस कश जाना उं'दे स्कूल उं'दे लेई ऑटो बी लग्गे दे न ते इं'दे लेई इस बिच ऑटो बी हैन ते अपनी गड्डियां बी लोक लैंदे न पर नेईं ते इद्धर जादातर नेईं इद्धर बस्सां न नेईं मेटाडोरां न एह् नेईं इत्तें जेह्ड़ा मर्ज़ी जा ओह् ट्रेवल बी करी सकदा ओह् मतलब चक्कर लांदा बच्चे जादातर गड्डियें बिच चक्कर लांदे न ते अपनी गड्डी अज्जकल घट्ट गै रखदे न जिनें घुम्मन दी अपनी कोई रक्खी दी होग नेईं ता सारे जेह्दे इद्धर रक्खे दे सारे गै लोकल न ओह् सारे गै जां बस्सें बिच जां मेटाडोरें बिच जां ऑटो बिच गै जंदे न सफर करदे न ते